नमस्ते भाई पता लगा है कि आपका अच्छा अच्छा हाँ पता लगा है कि आपका ये चाट भंडार बहुत चर्चित है हाँ तो आप अपने दुकान का नाम च रॉयल चाट भंडार बताए हैं तो ठीक है कभी अवसर मिलेगा हाँ तो स्थान बताइए कहाँ पर है

कौन कौन से चाट बनाते हैं

ठीक है तो एक टमाटर चाट चाहिए सुन रहे हो हाँ टमाटर चाट चाहिए टमाटर चाट चाहिए हाँ तो वो उसका रेट क्या है हाँ तो ये बताइए घर के लिए ले आना है दस पलेट तो उसमें कुछ रिआ रियायत देंगे न तो लो का स्थानीय बताइए नाम जैसा कौन जगह पर है लगभग

अच्छा नमस्ते